हैलो मनीषा दी मम्मी बोलानियां कुत्थें ओह् कुड़ी केह् होये दा उसी ट्यूशन निं आई ओह्दे टिढ्ड पीड़ बड़ी होंदी ऐ अज्ज में पेपर रक्खे दा ते तां निं आई जिस दिन अंऊ पेपर रक्खनी जिस दिन पेपर होऐ उसी टिड्ढ पीड़ होई जंदी घर बेही जंदी ऐ केह् आक्खा दी हून लैओ चाकू लैओ बड्डा हारा ते बड्ढो एह्दा ढिड्ड ते ठीक गै हून दिक्खो आं आंदा किश निं ऐ इसी पेपर आई गेदे एह्दे अगले हफ्ते ट्यूशन बंदा पुज्जना बी चाहिदा नी बच्चा दौ दौ दिन बाद उसी ढिड्ड पीड़ उठी जंदी ते उसी कियां पढ़ाना ते मिगी लगदा निं ऐ की पास इन्ने होना की के ट्यूशन एह् औंदी निं ऐ ते ना इन्ने औना ते एह् मिगी शकल निं लग्गा दी ऐ एह्दी पुज्जनै आह्ली में जियां जियां ओह् आपूं छुड़ेआ केह् होंदा अगर इत्थुआं निकले ते स्हेलियें कन्नै घुम्मे फिरे ते अपने खाई पीऽ घरा गी आई जा पता निं लग्गै ते कन्नै फोन करदे रवा करो बिच बिच

लोआओ दो इंजेक्शन लोआओ इसी शैल करियै आं भई दिक्खी लैयो तुस इंया ते कम्म खराब होई जाना केह् फायदा कन्नै दौ म्हीनै दी फीस ऐ एह्दी पैंडिग ते फीस बी देई ओड़ेओ आं मड़ो ठीक ऐ आयो कल्ल कल्ल लेइयै आयो इसी ठीक ऐ ठीक ऐ तुस बी मार करो घर कस्सियै रक्खो इसी डंडा तुस बी घर शैल बड्डी डांग रक्खो डंडा कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं ठीक चंगा चंगा ओके